हँ आइ अखन की शुभ दुपहरिया हँ हम बाजि रहल छी मैनेजर साहेब हँ आइ की केना की रहलै केना की रहलै आइ कारोबार नही कतय आयल तऽ की तऽ की समस्या भेल लेबर मजदूरके ओ हँ अच्छा अच्छा तऽ प्रोडक्शन भऽ गेल ने जे ऑर्डरके से नहि कहलहुँ हेँ आर्डर आयल छै तऽ ओकरा पूरा करबाक छै से भऽ गेलै ने ओ गुप्ता जी जे आर्डर देने छथिन नहि नहि गाड़ी तऽ अहाँ अहीँके ने पहुँचल हैत अहीँ ने आब देबै अथीमे प्रोडॅक्शनमे नहि नहि गाड़ी तऽ कहि देने छी पहुँचल नहि नहि नहि नहि नहि लोड कऽ लेतै आ सभसँ बेसी देख लेबै जे जतेक ऑर्डर छै से सभटा गेलै कि नहि ई नहि जे कम भऽ जाय बदनामी भऽ जेतै नहि नहि सब रहतथि कि अहाँसभ तऽ अहाँ खाली माल लोड करवाउ ने पूरा तकर बाद बाँकी काज तऽ हुनकरसभक छियैन ने गेट पास तास करौनाइ आओर नहि ने कोनो प्रॉब्लम अइ नहि नहि तऽ हम जे ई कहलहुँ हेँ पैकिंग जे पहिल बेर जा रहल अछि माल तऽ पैकिंग बढ़िआँ अछि ने मने बढ़िआँ एको रत्ती नहि ने ई भेलै हेँ से अखन हँ हँ जी जी आर अथी ओ ओ जे छै ओ सटलकै ने मैनुफेक्चर डेट ई सभवला सभटा हँ आ ई काज करब ऑर्डर दू सए हमर गेले अछि ओकर ऑर्डर गुप्ताजीवला कतेक कतेक सामान किछु तऽ गेल अछि ने अहाँ लग हँ तऽ दू सए पैकेटमे दऽ देबै हँ ओकरा अहाँके अथी कऽ देबै जे ओ की कहैत छै जे ओ पैकिंग अथी ओहिमे मिला लेब आ ओहि हिसाबे बिल बना देबै आ ओकरा बुझा देबै कि अथियो लऽ लेत ओतयसँ ऑर्डर दैत देरी चेक लऽ लेत बुझलियै ई नहि जे ओत्तै देतै हँ हँ हँ तुरन्त तुरन्त तुरन्त चेक दऽ देत ठीक ठीक छै ठीक छै तऽ कोनो दिक्कत हुए तऽ फोन करब हम छी अथियेमे ऑफिसेमे छी ठीक छै ठीक छै ठीक छै हँ नहि नहि अहाँ ई देख लियौ ने छुट्टी कोन छै अहाँ काज कऽ दियौ तखन जखने काज भऽ जायत छुट्टी छुट्टी छै काजसँ मतलब छै ने ई थोड़े छै ठीक छै ठीक छै धन्यवाद